ویسے تو میرے پسندیدہ کھیل بہت سے ہیں لیکن اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے کرکٹ کرکٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس میں جو کرکٹر ہیں وراٹ کوہلی سچن تیندولکر وغیرہ وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کرکٹ مجھے اس لیے پسند ہے کیوں کہ جب میں اسے ٹی وی پر دیکھتی ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ خوش کر دیتا ہے اور جب میرے گھر میں دس بارہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ہم سب مل کر ٹی وی پر کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ مجھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی بہت پسند ہے میں اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند کرتی ہوں اور کرکٹ کھیل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ یہ خوشی مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ سکون دیتی ہے